आं आंनि आखायजों दानाय आर'नाइ फालि आंनि लोगोनो होफेरदों आङो आखायजों जि दानो जोबोद मोजां मोनो मानोना आङो आखायजों बानायनाय जिफोरखौ दानो मोजां मोनो